میں باہر گھومنے گئی تھی بہت ساری جگہ میں نے گھومی تو وہاں پہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ بہت عجیب دیکھ رہی تھیں اس نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے مطلب پرانے زمانوں والے پہنے ہوئے تھی وہ تو میں نے ان سے باتیں کی ہنسی مذاق کی اور خوب اور میں نے اس کی ہنسی میں ہنسی مذاق میں اس کی بہت بےعزتی کری جو منہ میں آیا وہ بکتی رہی میں بہت بولا میں نے ہنسی مذاق میں ہی اور اس عورت کو تھوڑا برا سا بھی لگا تھا پر اس عورت نے کچھ نہیں کہا تو میں پھر اور بھی جگہ گھومی میں اور بھی جگہ میں نے گھوما تو ایک جگہ میں نے اس کی تصویر دیکھی لٹکی ہوئی تو وہاں سے میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں سنا اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ وہ عورت بہت پڑھی لکھی ہے بہت سمجھدار ہے بہت امیر گھر کی ہے بس وہ کسی کو دکھاتی نہیں ہے وہ کسی کو نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے تو مجھے سبق اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو کسی کے بارے میں جانے بنا الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے اور اس کو جج نہیں کرنا چاہیے مجھے اس واقعے سے یہی سبق ملا